छब्बीस जनवरी उन्नैस सए बावन पन्द्रह अगस्त उन्नैस सए सैंतालिस पन्द्रह पाँच उन्नैस सए एकसठि एकैस एगारह उन्नैस सए नवासी छब्बीस एगारह उन्नैस सए नब्बे